हेल' दं ओरैनो औ

बर' राव होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे बर'नि सिनायथि बर' हारिनि सिनायथि जाहैबाय

जोंहा राव गैयाबानो मोनसे हारि होन्नानै सिनायथि जाया

औ मा मा बाबा

औ

दा बिदिनो जाहैबाय औ जेन'बा बर' राव बर' रावा ए औ

दा दा औ दे दे बिदि जाबाय जाबायथ' गाबोन गाबोन रालायजासिगोन नामा औ दे